नमस्ते माता जी आप आप क्या काम है आपको आपको कहाँ जाना है अच्छा कितने लोग जाएंगे ठीक है हम ले चलेंगे पचास रूपये एक लोगों का ठीक आने जाने का इतना ठीक है आप कहीं भी लेता है हम तो फिर भी कम ले रहे हैं ठीक है ठीक है हम ले चलेंगे समझ में आए उतना दे दीजिएगा आपको जितना समझ में आए उतना आधा दे दीजिएगा

और कहीं जाना है कितनी जगह जाना है और कहीं जाना है कितनी जगह जाओगी आप ठीक है वहीं पास में मंदिर है हम घुम ठीक है ठीक है हम ले चलेंगे हाँ ठीक है हम ले चलेंगे आप किराया देते रहना हम ले चलेंगे हाँ जितने उतना पैसा बढ़ेगा तो ठीक है हम ले चलेंगे आप जहाँ हाँ ठीक है हम तो ड्रायबर है हम ले चलेंगे हमें पैसा चाहिए आप पैसा देना हम ले चलेंगे ठीक है हम आपको सब कही घुमा देंगे

और टाइम से दादी सुबह तक आ जाना आठ बजे बजे तक आ जाना आठ सब घूम कर आ जाना हाँ ठीक हाँ ठीक है ठीक है आप सबको ले चलना हम सबको ले चलेंगे ठीक नमस्ते दादी जी